स्कूल और कॉलेजेस में तो मैंने कॉलेज में तो मैंने कॉलेज में तो कभी भी ड्राइंग नहीं सीखी है मैंने मैंने स्कूल के अंदर ड्राइंग की है स्कूल के अंदर जो मैंने ड्राइंग की है तो उस में जैसे ड्राइंग पीरियड हमारा लगता था तो उस के अंदर जो टीचर आके हमें सिखाते थे हम ने सिर्फ वही सीखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो के हमने ज़्यादा कुछ ऐसा बनाना नहीं सीखा है और हमने बहुत कम कम ही सीखा है जैसे के छोटी मोटी चीज़ें बना लेना जैसे चिड़िया हो गई कोई पंछी हो गया घर वर हो गए ऐसा कुछ बड़ी आर्टिस्ट वाली चीज तो मुझे आती नहीं है करनी और रही बात कलाकारों को मदद के लिए जो भी होता है तो मेरे ख्याल से जो कॉलेजेस में आर्ट्स हम लोग पढ़ते हैं तो उस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है ड्राइंग उस ड्राइंग को लेके आप डिप्लोमा कर लो या ऐसा कुछ अच्छा कर लो तो उससे उनको मदद मिल सकती है दूसरी बात ये मैंने ऐसा कभी भी मेरा कोई लक्ष्य नहीं रहा है ना ही मेरी कोई आकांक्षा रही है ड्राइंग को लेकर और ना ही मैंने कभी इस के लिए कुछ ऐसा प्लान किया है